मडगांव वास्को कुट्टाळे म्हापसा कलंगूट फोंडा सा सांकळे सांकोड्डा पणजी पर्वरी वार्का अंजुना कांयसुवा काणकोण भाटपाळ पैंगीण माशें लोलयें पाळोलें पावोल्या आगोंद तळपण गालजीबाग पैंगीण माशें पोळें लोलयां कारवार

जालें पुरो